आङो जिउआव सोलोंथायखौ बेसेन गोनांसिन होननानै सानो मानो होनोब्ला सोलोंथायआनो जोंनि मानसिनि मोनसे गोनांथि बेनिखायनो उन्दैनिफ्रायनो फरायलांनायजों लोगोसे सोलोंनायजों लोगोसे बेफोरखौ बेसेन गोनांसिन होननानै साननानै लानो गोनां आरो जिउआव सोलोंथायखौ लानानै बेसेन गोनांसिन साननानै दावगालांनो हायोब्ला गावबागावनो आथिङाव गसंथानो हानाय जानो थाखाय हायो बेनिखायनो आङो गथ'फोरखौबो फरायनायाव गोसो होनानै फरायलांनो थाखाय आरो साफ्रोमबोखौ गोरों जाहैनो थाखाय आङो सानो एबा हास्थायो ओंखायनो जोंनि जिउआव सोलोंथाइयानो बयनिख्रुइ बेसेन गोनांसिन होननानै साननो थाखाय गोनां जोङो जिउआव सोलोंथायखौ लानो थाखाय हायाब्ला रावबो जिउआव बेसेन गोनां जानो थाखाय हाया बेनिखायनो जेब्लायबो दावगालांनो थाखाय आरो जेरावबो रोंगौथि गोरों जालांनो थाखाय जोङो सोलोंथायखौ लानो थाखाय नांगौ जेब्ला लिरलांगोन रोंलांगोन अब्ला रोंनायजों लोगोसे गावबागावनि आथिङाव गसंनो हानाय मोनसे बेबायदिनो बेफोर मावनो थाखाय हायो आरो बेखौ मावनायजों लोगोसे गासैनावबो रोंमोन्थि जानो थाखाय हायो बेनिखायनो न'खरफोराव जौगालांनो थाखाय रोंगौथि गोरों जालांनो थाखाय फरायनायाव गोसो होननानै फरायलांनो थाखाय गथ'फोरखौ फोरोंनाय जायो स्कुलाव थांनाय फैनाय लांनाय लाबोलाय खालामनायबो जायो बेनिखायनो आङो सोलोंथायखौनो आंनि जिउआव बेसेन गोनांसिन होननानै सानो दिनै सोलोंथाय गैयाब्ला जोंनि जिउआव जेबो बेसेन गैया गासैबो बुहुमावनो सोलोंथायखौ लानो थाखाय नांगौ सोलोंथाय लायोब्लासो जोंनि जिउआव बेसेन गोनां जानो थाखाय हायो जाय सुबुङा सोलोंथाय लानो थाखाय हाया एबा फराया बे सुबुङा जौगालांनो एबा दावगालांनो थाखाय हाया आरो बियो गावनि आथिङाव गसंथानो थाखाय गोबां खस्त'खौ लानो गोनां एबा मावनो गोनां जानानै फैयो बेनिखायनो साफ्रोमबो सोलोंथायखौ लानानै मोजाङैनो गावनि आथिङाव गसंथानो हानाय मोनसे नङा मोनसे बेबायदि खामानिफोरखौ मावलांनो थाखाय हायोब्ला न'खराबो जौगालांनायजों लोगोसे आरो गावबो गोजोन सुखुआव थानो हानायजों लोगोसे साफ्रोमनिबो जिउआव सोलोंथायानो जोंनि थाखाय बेसेन गोनांसिन जानानै फैयो बेनिखायनो जोङो जिउआव सोलोंथायखौनो लानानै बेसेन गोनांसिन होननानै आङो सानो दिनै जाय न'खराव सोलोंथाय गैया आरो फरायनाय गैया दिनै बे न'खरनि गथ'फोरा गोदाव सोराव उन्दैनिफ्रायनो बेरायलाबायनाय गाज्रि आखु सोलोंनाय जानाय लोंनाय सोबनाय गाज्रि बेब'हार बानायनाय बेबायदि सिखाव खावनाय बायदिसिना गाज्रि आखल आखुजों दावगालांनानै संसाराव सोलिनानै थायो आरो जेब्ला बियो देरलांगोन देरलांनायजों लोगोसे बियो सोलोंथाय लानो हायैनि थाखाय जेबो रोंगौथि गैयै जालाङो आरो बिनि जिबनाव जिउआव जेबो बेसेन गोनां जाया आरो बेसेन गोनां गैया बेनिखायनो साफ्रोमबो सुबुङानो गाव गावनि जिउआव सोलोंथायखौ लानो थाखाय नांगौ आरो सोलोंथाय लानायजों लोगोसेनो आङो गासैखौबो जिउआव बेसेन गोनांसिन होननानै आङो साननानै लायो ओंखायनो आङो आंनि फिसाफोरखौ मोजाङैनो फरायनायाव फरायलांजानो थाखाय आङो लुबैयो आरो फरायलांनायजों लोगोसे बियो गोरों जाहैनायजों लोगोसे बेबायदिनो गावनि गाव गावनि जिउआव बेसेन गोनां साननानै लानो हानायबायदि बेखौ आङो हास्थायो जोङो दिनै सोलोंथाय गैयाब्ला जेबो जौगानाय गैया बेनिखायनो सोलोंथायखौ लानो थाखाय गोनां सोलोंथाय लानायजों लोगोसे जिउआव आङो बेखौनो बेसेन गोनांसिन होननानै सानो